हाँ कुछ दस दिनों के अंदर मैंने अभी एक गैस ख़रीदा जो काफ़ी घटिया है क्योंकि उसमें गैस लीक हो रही है और गैस लीक हो रही है और स्लो चलता है बहुत ही स्लो चलता है हमें खाना बनाते समय काफ़ी लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ता है एकदम घटिया किस्म का गैस है जिसके क्या ही कहूँ इसके बारे में अब इतना घटिया है कि मेरा लेते समय दिमाग ख़राब हो गया लेने के बाद क्योंकि घर पर ला कर मैं चलाया तो बहुत स्लो चल रहा है वह और मैं इसको लेकर पछता ही रहा हूँ